कढ़ी चांवरु दालि पकवान बिहु पटाटा भुॻल चांवरु बिहु पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूरी भाॼी ढोढो कोकी साई भाॼी चांवर सेअल मानी लछ्मन भाॼी